हमरासबमे छै जे बेटा बेटीके लोक एकरङ्गके बुझै छै पुतहुके तऽ बेटिए समान देबऽके चाही मगर लोक नहि केओ बुझै छै मगर नहि एहन बात नहि करऽके चाही जे बेटीके तऽ पुतहु जकाँ बुझऽके चाही तहने पुतहु सासुके बुझतै जे माँ जकाँ जे बुझतै मगर एहन बेबस्था राखि जे पुतहु भी झगड़ा झाँटि नहि करी बेटीके समान जकाँ बेटीके बुझि जे बे बेटी हमर अइ तऽ कहुँसँ लाएल अछि तऽ बेटी कऽ तऽ ओहि बेटिए ककरो बेटिए ने लाएल छिए बिआहि कऽ कऽ ओहिके से लेल पुतहुके बुझलक बेटी समान तहन ने बुझलक माइ जकाँ जे जे हाँ जेना माइ रखने तेनाहिते रखलक ओ बेबस्था नहि झगड़ा झाँटि नहि करऽके चाही पुतहुके बुझलक जे हाँ ई हमर बेटी अइ नहि तऽ ससुरके बुझलक जे हमर पप्पा अइ बेबस्थासँ नीकसँ लोक रखलक घर बेवहारमे लोक ओरिआकऽ रखलक हाँ झगड़ा झाँटि नहि केलक बेटी जकाँ बुझबै बेटी पुतहु जकाँ बुझत एहिमे दोसर बेबस्था कऽ देबै तऽ नहि किछु बुझत एहन नहि करबाके चाही एकदम बेटीके लोक देखै छिए बेटीके भगवती जकाँ पुतहुके लोक बुझैए नीकसँ राखलक नीक बेवहार देलक नीक ज्ञान बुद्धि देलक नीकसँ लोक राखलक लड़ाइ झगड़ा नहि केलक बेबस्थासँ लोक रखलक हमसब तऽ बुझै छी जे बेटी जे जेहने दोसरके बेटी छै तेहने अपनो ओहो बेटिएके हम लेलहुँ हँ ककरो पुतहुके बेटी बनाकऽ राखै छी ओरिआके रखलहुँ ओकरा नीकसँ बेबस्था देलहुँ जे हुनका जे कहलहुँ जे जे पुतहु हमर छथि बेटीके बनाकऽ रखलहुँ बेटी जकाँ तहन बुझै छथिन जे हमर पुतहु हमर जे हँ माँ अइ पप्पा अइ लड़ाइ झगड़ा नहि केलहुँ हुनका एकरङ्गके समान देलहुँ एक घण्टा भऽ गेलै आब नहि करब